पानिमे हेल हेललासँ हेलयके से पहिले लोक स्वस्थ रहय छलै पानिमे हेलय छलै तऽ स्वस्थ रहय छलै मगर एखुनका युगमे हेलनाइ तऽ बन्द भऽ गेलय आओर आइ काल्हिमे घरेमे रहिके लोग जे छै से स्वस्थ रहयके लेल अपन वातावरणके स्वस्थ आगा पाछा सब पेड़ पौधा लगाके स्वस्थ रहय छै